कामाचें खुबशे चीजें जातात ते सा सांबाळप कशें हें सांगता पयले मेरेन कामा कडेन खंयचीय कसलीय गजाल आसा ताची एक डायरी मेनटेन करप डायरीचे जे जे तुमचे प्रोग्राम आसा ऑर एल्स खंयचे इवेंट आसा ताजे डेट बरोवन दवरप दुसरी तांचें खंयचेंय एक लेटर जर तुमकां दिल्लें आसा तें सांबाळून दवरप ताचेर दर इन्फोमेशन दिल्ली वता ती इन्फोमेशन वाचून तुमी ताचें सारकें बारीकसाणेन वाचून ताचें इनफोर्मेशन कलेक्ट करून दवरप जे करून ती तुमकां इजी पडटा की कितें प्रोग्राम आसा ऑर एल्स कितें इनफोर्मेशन दिलां ती इनफोमेशन कित्याक जाय पडटलीं हें सगळें इनफोर्मेशन सांबाळून दवरप जे करून फुडल्या कडेन खंयचेंय इवेंट ऑर एल्स ऑफिसांतलें खंयचेंय काम जाता तें तुमकां खबर आसचें ना अशें ना जें ऑफिसांत कितेंय नोटीस ऑर एल्स कसलेंय इनफोमेशन शेअर जाता ती सगळ्यांत पयलीं सारकी क्लियरली वाचपाक जाय दुसरें ताचें नोंदणी करून दवरपाक जाय जें करून तुमकां फुडल्या कडेन याद उरतली तो प्रोग्राम असतेक कितेंय इवेंट आसलो तो केन्ना जाल्लो आनी कित्याक जाल्लो जे करून तुमी त्या इवेंटाक गेल्ले कितेें इन्फोमेशन मेळ्ळें कितें बेनिफिट जाल्लो ताचें सगळें मेळटा इन्फोर्मेशन मेळटा तिसरें म्हटल्यार तुमी आपली एक फायल दवरची जें करून फायली तुमचें सगळें रेिकॉर्ड दवरपाक जे तुमचे बारीक बारीक खंयचेय तुमी सायन केल्ले ते सगळें लेटरां तुमी आपलें केल्लें अशें मेळटा जे करून तुमकां फुडल्या कडेन तुमची एक्कूय डॉक्युमेंट खंयचोय साणलो जाल्यार तें तुमकां काडून रोकडेंच दिवपाक मेळटा